मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और मैं अपने बच्चों को भी किताबें पढ़ाना बहुत पसंद करती हूँ अपने बच्चों को एक टीचर की तरह पढ़ाती रहती हूँ मुझे जैसे हिन्दी है मैथ है इंग्लिस है है एस एस टी है और सबसे अच्छा तो मुझे हिन्दी लगता है हिन्दी बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे भी हिन्दी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं जैसे हिन्दी में है जीवनी है जैसे सूरदास हैं सूरदास की रच रचना कबीर दास की रचना और रहीम दास तुलसी दास जयशंकर प्रसाद इन सबकी इश्टोरी बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में मैं अपने बच्चों को हमेशा किसी न किसी ई लेखक की इश्टोरी सुनाती रहती हूँ मुझे सबसे अच्छा लगता है तुलसीदास तुलसीदास बहुत अच्छे थे हैं और जैसे ये तुलसीदास हुआ मीराबाई हुई और ऐसे ऐसे जो लेखक हैं हैं जो अपने मतलब आजीवन में पढ़े लिखे नहीं है पूरे जीवन में पढ़े लिखे नही थे लेकिन तब भी उन्होने एक अच्छी से इश्टोरी लिखी और जो आजकल हम बच्चे पढ़ लिख रहे हैं हैं वही वो लोग लिखे थे बताइए आज के मानव समाज में कहाँ से कहाँ हैं प्रकास हो गया है है उज्ज्वल हो गया है प्र भविष्य बच्चों का भविष्य किताबों पर ही निर्भर है जैसे किताबों से ए बच्चे तो कुछ अच्छा सीखते हैं और जो पढ़ता पढ़ाता है वो भी धीरे धीरे सीखते सीखते रहता है किताब एक अच्छी इश्टोरी उसमें जैसे किताबों में एक अच्छी इश्टोरी होती है जो बच्चा पढ़ता है और उसके माइंड पर भी असर होता है बच्चा जब पढ़ता है बोलता है सीखता है तभी लिखना भी सीखता है किताब हमको अच्छी लगती है और बच्चे भी उसके साथ जुड़े रहते हैं किताबों में एक अच्छे से इश्टोरी हो जो बच्चे अच्छे से सुने पढ़ें और एक टीचर को भी एक माँ बाप को भी अच्छा लगता है जब बच्चा उसका पढ़ा लिखा हो और पढ़े अच्छे से किताब एक अच्छे कवाल्टी का हो जैसे हिन्दी है तो सब लोग पढ़ लेते हैं मैथ है बहुत कम लोग पढ़ते हैं मैथ को जब जब तक हम उसको समझेंगे नही तोड़ेंगे नही निचोड़ेंगे समझ में नही आती है वैसे संस्कृत ही है संश्कृत को भी जैसे हम जीभ को तोड़ नही सकते जीभ को तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है हिन्दी हमारी मातृभाषा हिन्दी को तो ओ हम लोग मात्रा के माध्यम से पढ़ना इश्टाट कर देते हैं मेरे बच्चों को भी हिन्दी बहुत अच्छा लगता है जो अच्छे से सब पढ़ लेते हैं मुझे हिन्दी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है हिन्दी में कबीरदास की एक इस्टोरी है छोटी सी कबीरदास एक अच्छे लेखक हैं जिसे उन्होने कई बार एक अच्छे से दोहा लिखे रहीम ने भी एक अच्छी सी दोहा लिखी वो दोहा पसंद मुझे दोहा पसंद है बहुत जैसे कबीरा खड़ा बाज़ार में सबकी माँगे खैर ना कहु से दोस्ती ना कहु से बैर बहुत अच्छा इश्टोरी इनका है औ इसे रहीम दास का रहिमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ता हार ये वाला भी बहुत अच्छा लगता है दोहा जो कि आज के किताबों में भी वो हैं जैसे इंटर हाई इस्कूल की जब किताबों में देखिएगा एक से एक लेखक मिलेंगे जयशंकर प्रसाद तुलसी चंद्र प्रेम और ए कबीर दास रहीम दास सूरदास रहिमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ता हार ये वाला बहुत अच्छा लगता है और कबीरा खड़ा बाज़ार में सबकी मांगे खैर न कोहू से दोस्ती न कोहू से बैर ये दोहा जो है कि दिल को छू जाता है और ए हमारे यहाँ तो हिन्दी भाषा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है यहाँ हिन्दी गाँव के अक्सर लोग हिन्दी ही जानते हैं हिन्दी पढ़ना सीखते हैं लेकिन मैं अपने बच्चों को हिन्दी मैथ इंग्लिस सभी में रुचि देती हूँ और उनको शाम को जरूर पढ़ाती रहती हूँ मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है जो कि मेरे बच्चे भी पढ़ना सीख रहे हैं सब औ मेरे साथ सुबह शाम पढ़ते रहते हैं मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपना समय हमेशा किताबों के पास ही दें किताब एक अच्छा दोस्त है एक इंसान को किताब से कुछ अच्छी सीखें मिलती हैं किताब ऐसा है जो एक इंसान को एक अच्छे मार्ग पर ले जाता है और जो हमारे भविष्य के लिए एक अच्छा मार्ग दिखाता है किताबों से मुझे कुछ ज्ञान मिलती है और कुछ